दानिया आं खन्थाइ लिरनो मोजां मोनो खन्थाइ लिरनो मोजां मोननायनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनोसै दे खन्थाइआ मानसिनि गोसोखो मुहि होनो हानाय बेबो मोनसे खन्थाइल' नङा रायथाइआबो मानसिनि गोसोखौ मुहि होयो जेरै मिथिंगाखो नुबोयोब्ला मानसिनि गोसोआ जोबोद माने मुहि गोनां गोसो गोरोब बिदि थुलुंगानाय होयो जेरै खेला गेलेब्ला खेला गेलेनो गोसो जायो खेलाखो गेलेनानै गोसोआ ओरैबायदि थुलुंगा खाङो थिग बेफोरबायदिनो खन्थाइखोबो नों जेब्ला लिरो लिरबाय थायोब्ला खन्थाइ लिरब्लाथाय दैमुनो दैया जेरै बोहैयो बिदिनो खन्थाइ लिरनायाबो माने खन्थाइनि आयदाया फैबाय थायो आरो थिग बिबदिनो आं खन्थाइ लिरजेननाय समाव आङो खन्थाइ गोबां लिरगिरिफोरनि खन्थाइखो फरायनानै नायग्रोदां बिथांमोनहा माबायदिहाय खन्थाइ लिरो थिग बिदिनो बिथांमोननि इसे थुलुना लानानै आंबो सासे खन्थाइ लिरगिरि जानो गोसो दं बे गोसो थानायलाय आंबो बिदिनो गोबां सुबुं गेदेमाफोरनि खन्थाइ लिरनायफोरखो आं बुथुमनानै नायो बेफोरखौ नायनानै आङो खन्थाइ लिरनो सोलोंदों आरोखि जेब्ला आङो जाला बिबि किसान कजेलाव फरायो अब्ला आं बेवहाय ओ मोनसे खन्थाइ लिरदों कलेजनि मेगाजिनाव होनो होननानै दा बे खन्थाइखौ आं ओरैबायदि आंनि गोसोजों निजे गोसोजों सुजुनानै लिरदों बे खन्थाइखो मेगाजिनाव होनो होननानै दा खन्थाइ लिरनो मोजां मोनोनालाय आं बेखायनो खन्थाइ फरायो थिग रायथाइबो गेजेर गेजेर मोजां मोनो आं रायथाइबो लिरो जे सल' ओ सल'मा बिफोर बिथांमोनहा गेदेर गेदेर सुबुंफोरा सल' सल'मा रायथाइ सुंद' सल' बायदि लिरो दा बिसोरनि लिरनायखो नायनानै आंबो बिदिनो ओ खन्थाइजों लोगोसे रायथाइ सुंद' सल'बो लिरदों आरोखि जे आङो लिरनानै गेजेर गेजेर दोनो आरो नायो मोजां मोनो ओमफ्राय आंनि खन्थाइ लिरनायखौ आं निजेनो मोजां मोननानै आं गेजेर गेजेर सम सम नायो आरोखि आरो मेगाजिनावबो बिदिनो होनाय जादों दा बिदिनो मेगाजिनफोरावबो होयो होनायजों लोगोसे स्कुलफोर बायदिसिना बाथौ फोरबो फालिथाय बेफोरावबो दानिया ओ मेगाजिन होयो बेफोर मेगाजिनफोरावबो होनो होननानै आङो खन्थाइखो लिरना दोनो नाथाय माब्लाबा समाव समनि आंखालाव हरनो हाया जायो आरो लिरनानै दोनखानायलाय माब्लाबा हरनोबो हानाय जायो आरोखि बिदिनो आङो खन्थाइ गोबां लिरबोदों आरो आंनि जिउआव आंनि जिउखौ लानानैबो आं खन्थाइ लिरदों आरो मिथिंगाखो लानानै आङो खन्थाइ लिरदों दे हाजोफोरखौबो लानानै मोनसे माने खन्थाइ लिरो आरो दा खन्थाइखौ आं जोबोद मोजां मोनो बेखायनो आं गेजेर गेजेर खन्थाइखो लिरनानै दोनखायो आरोखि बिदिनो गोबां खन्थाइ लिरबोदों आङो दा नै समनि आंखालाव आं सासे फोरोंगिरि महरै फोरोंगिरि जाफैबाय खामार दैसा गोजौ फरायसालियाव बिदिनो खन्थाइ रायथाइ लिरनानै थुलुंगा खांनाय दा आंनि फरायसाफोरखौ आङो खन्थाइ लिरनो होयो गेजेर गेजेर बिसोरबो गावसोरनो सुजुनानै खन्थाइ लिरो बे खन्थाइखौ बिसोरो फरायसालियाव जेब्ला मिथिं जायो अब्ला बे खन्थाइखो गावसोरनो लिरनानै गावसोरनो फरायनानै होयो आरो दा बिदिनो आंनि रोंनायखौ आं गथ'साफोरखो रोंजानो लुगैनायलाय गथ'साफोराबो ओ गावसोरनो सुजुनानै हाजोखो लानानै हयथ'बा दैमाखो लानानै हयथ'बा गावसोरनि जिउखौ लानानै बिसोरो खन्थाइ लिरो आरो जे बिसोरनि खन्थाइ लिरनायखौ आं जेब्ला फरायनानै होयो अब्ला आं मोजाङै खोनासंनानै लायो जे बिसोरो फरायसाफोराबो दा आंनि फरायसाफोराबो बिसोरो खन्थाइखौ मोजाङै फरायनानै होयो आरोखि दा खन्थाइयाबो बिसोरनियाबो जायो आरोखि सोलोंदों गोबां गथ'फोर जोंनावबो रोंगौथि दङ खन्थाइ रायथाइ लिरग्रा आरो सल' खनग्रा दं जे जाय जिखो मोजां मोनो सल' खननाया सल' खनो मेथाइ खननो गोरोङा मेथाइ खननानै गावनि सुजुनाय खन्थाइखोनो खनो आरो खन्थाइ फरायनो मोजां मोननाया खन्थाइखो गावनो सुजुनानै जोंनि फरायसालिनि फोरबो बायदिसिना जेनोबा जों बोसोराव खेबसे हबथाहि खेला दुला जायो बेखौहाय जोङो बिसोरनो ओ फरायसालिनो सबथाहि जानायाव फरायसाफोरखौ जोङो फरायनो होयो आरोखि गावबागाव खन्थाइ रायथाइ लिरनायखो इदिनो गथ'साफोराबो जोंनिफ्राय थुलुंगा मोननानै लाजिनाय गिनाय गैया बिसोरनियावबो आरो खन्थाइ रायथाइ जोंहा स्कुलाव ओ लाइब्रि दङ बे लाइब्रिनिफ्राय फरायसाफोरा लाङो बिजाबखौ हरो गोबां मोजां मोजां खन्थाइ लिरगिरिफोर दं बिसोरनि खन्थाइ बिजाबखौ जोङो लाइब्रियाव दोनफैयो बे गथ'फ्रा लांना फरायहैयो बिदिनो जोंनि फरायसाफोराबो ओ खन्थाइ लिरनो रोंगौ आरोखि बेखौ आंबो दुगानानै बुंनो हायो आरो दा आंनि बुंनायखो आङो बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय